मुझे कई प्रकार के कार्य कराने में ख़ुशी का अनुभव होता है जिसमें मुझे लोगों के काम कराने काम आने उनकी सेवा करने में ख़ुशी मिलती है मेरे अंदर सेवा का भाव बचपन से रहा है सेवा करने के कई के लिए मुझे मेरे पिता जी से प्रेरणा मिली है वे जानवरों मनुष्यों सभी की सेवा को अपना सब कुछ मानते हैं आज मैं स्वयम ही मानव की सेवा के लिए छोटे छोटे कई काम कराता हूँ जैसे किसी के काम में सहयोग कराना किसी कार्य विशेष में योगदान देना क्योंकि मेरा मानना है कि मानव की सेवा ही ईश्वर की सेवा है मैं छोटे बच्चों को इस्कूल क्यों शिक्षा के लिए सहायता करता हूँ ग़रीब वर्ग के छात्रों के लिए पैसे से मदद भी करता हूँ सेवा भाव की बात करूँ तो मनुष्य को सभी के कार्यों में अपना योगदान देना चाहिए और ईश्वर भी हमारी यदि हम किसी की सेवा कर रहे हैं तो ईश्वर भी हमारी मदद करता है मुझे सबसे ज़्यादा ख़ुशी लोगों के चेहरे पर ख़ुशी देखकर होती है किसी कार्य विशेष में योगदान देना क्योंकि मेरा मानना है मानव सेवा मानव की सेवा ही ईश्वर की सेवा है